सिलाई मशीन से हम लहंगा बनाने का डिजाइन दार ब्लाउज़ बनाने का कोशिश किए हैं और कुरूस से स्वेटर में डिजाइन बनाने का मतलब कोशिश किए हैं और लहंगा जो है लहंगा इतने अच्छे से मतलब बन जाए मेरा हम इतना कोशिश किए हैं ताकि मेरा बन जाए और ब्लाउज हर तरीक़े का जो डिजाइन देखते हैं हम लोग कोशिश की है ताकि वह बना सकें और कुरूस से मतलब तोड़न ओडन हम लोग बनाते हैं जो भेज पोस भेज पोस जो होता है वो भी मतलब मैच पोस ताकि हम अच्छे से बना ले और कुरुस से हम लोग मैच इस्टैंड इस्टैंड इस्टैंड मतलब हम लोग बनाने का कोशिश किए है ताकि कुरूष से बना कर डिजाइन दार अच्छे से सजा सकें दिखा सकें सब को